हांव तातयांची कल्लां शेण हें सगळें पिसडून झाडांच्या मुळांत घालतां जाका लागून झाडां बरी वाडटा आनी जे ऑर्गेनीक फर्टीलायजर्स मेळटा जें आमच्या झाडांक कांय हार्म करीनात तसलें फर्टिलायजर हांव झाडांक घालतां